ہمارے گاؤں میں قرض لینا عام بات ہے سارے گاؤں والے جو جنہیں قرض چاہیے ہوتا ہے وہ بینک اكاؤنٹ سے جا كر قرض لیتے ہیں اور ہمارے یہاں قرض لینا كا كوئی ایک مقصد ہوتا ہے جیسے كہ جیسے كسی كو اپنے گھر میں كسی كی شادی كروانی ہو تب قرض لیا جاتا ہے یا پھر كسی خاص موقعے پر قرض لیا جاتا ہے یا جب كسی كو كوئی زمین سے حصے مل رہی ہوتی ہے تب قرض لے لیا جاتا ہے اور ان سب باتوں كو ہٹ كر جیسے جو لوگ سودوں پر كام كرتے ہیں یا پھر سودوں پر پر سے پیسے اٹھاتے ہیں ان لوگوں كو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور ان كی چنتا بڑھتی رہتی ہے كیوںكہ گاؤں كے سدسیہ یہ لوگ مسلسل كمزور ہوتے ہیں اور ان لوگوں كو چنتا لگی رہتی ہے اور یہ لوگ اسی وجہ سے غریبی كی وجہ سے اور غریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور كبھی ترکی نہیں كر پاتے نہ ہی آگے بڑھ پاتے ہیں یہی قرضہ اگر یہ ایسے تھوڑا كم كر دیں یا پھر ان پہ سركار تھوڑی معاف كر دے تو یہ آگے چل كے تھوڑا ان كا ایگریكلچر بڑھ سكے